नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायाव गोबां रोखोमनि फारागथिफोर दङ दिनैहाय नोगोरफोराव जोंनि सुबिदाफोरा बारा नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय सुबिदाफोरा खम दिनै जों नोगोर ओनसोलाव नायोब्ला नुनो मोनो बिसोरो गावसोरनि गोनांथिफोरखौ मोनजोबनो हायो नाथाय गामि ओनसोलनि गेलेग्राफोरा नांगौ रोखोमनि गोनांथि एबा सुबिदाफोरखौ मोननो हाया नोगोरफोराव दिनैहाय गेलेनायफोरावहाय दैदेनग्राफोरबो नुनो मोनो माखासे जायगाफोराव नाथाय गामि ओनसोलफोराव गाव रोंगौथि बेक्तिनि गेलेनायनि गेजेरजोंसो दावगालांनो हायो एबा देरहासार जानो हायो नाथाय बेवहाय गुबुन फोरोंग्रा एबा लिडार फोरखौ मोननो हाया आरो गामि ओनसोलफोराव दिनैहाय जों मोजां गेलेग्रा फोथारफोरखौबो मोननो हाया आरो गुवार मोनसे फिल्ड फोरखौ जोङो गैजोबा नाथाय नोगोर ओनसोलाव बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ मोननो हानाय जायो आरो नांगौ रोखोमनि बिसोरो लिडार फोरखौ मोननो हायो गावसोरखौ गाइड खालामनो एबा फोरोंनो थाखाय नाथाय गामि ओनसोलफोराव बेफोर सुबिदाफोरा खम जायो आरो नोगोर ओनसोलनि सुबिदाफोरा बारा जायो बेबादिनो नोगोर आरो गामिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि फारागथि दङ दिनै गामियाव मोनै बुस्तुफोरखौ दिनै नोगोराव मोननो हायो सहसैनो नाथाय गामियाव गोबां समयसानि गेजेरजोंब्लाबो गामि ओनसोलनि गेलेग्राफ्राबो दिनै गोबां रोखोमनि देरसार जानो हासै